हेल' आस्सा आं मोनसे एपनि जुहिदै मा आंनि मोनसे पिज्जा अर्डार खालामदोंमोन दा पिज्जाखौथ' आं केन्सेल खालामबाय केन्सेल जाबाय आरो बे दा आं बेफोरबायदि माबाखौ आं आंनि मानिखौ अलरेडि आङो दा ट्रेन्साफार फैसा हरखाबायमोन नाथाय आं बेखौ दा मोनफिननो लुबैयो अननानै आंनि बे फैसाखौ प्लिज रिटार्न खालामफिनदो आं केन्सेल खालामनाय जाबाय हायोब्ला गोख्रैयैनो माने बेखौ माबा खालामफिनदो रिटार्न खालामफिनदो अननानै